کیڑوں کے کاٹنے اور خاص کر شہد کی مکھیوں کے ڈنک مارنے پر ہمارے گاؤں کے کچھ مقبول ترین گھریلو علاج یہ ہیں کہ جس جگہ پہ شہد کی مکھی ڈنک مارتی ہے تو وہاں پر ہلکا سا لوہا گرم کر کے رکھ دیا جاتا ہے یا اس طریقے سے ٹھنڈھا برف لگا دیا جاتا ہے اور اگر تکلیف زیادہ شدت پکڑ لیتی ہے تو پھر ایسی حالت میں اسپتال کی طرف لے جایا جاتا ہے